पातोळ्यो कणगां नेवऱ्यो सोयेच्यो नेवऱ्यो मागीर बेसन लाडू रव्या लाडू मुगाच्य लाडू मणगणें खीर पायस फ्रूट सालाद सेराडुरा हडसराचे पुडींग गाजराची खीर चायना ग्रसाचें पुडींग गाजराचो हालवो मागीर ब्रावनी आमचें गुलाब जामून जिलेबी आयस्क्रीम जिलेॅटो जिलॅटो आयस्क्रीम पेस्ट्री चॉकलेट पेस्ट्री फज तििरा मिसू चॉकलेट वॉलनट केक चकोलावा केक मागीर जालें